میں نے سبزی کٹھن سبزی جو بنانا سیکھا ہے وہ راجما ہے راجما بھی دو طرح کے آتے ہیں ایک چترا راجما ہوتا ہے ایک ریڈ راجما ہوتا ہے ریڈ راجما تو ایسا ہوتا ہے جو کہ گلتا ہی نہیں رہتا جلدی اور چترا راجما یہ رہتا ہے کہ جلدی گل بھی جاتا ہے اور بن بھی جاتا ہے اس کو پہلے رات میں لے کے آنا پڑتا ہے پھر دھو کے دھونا پڑتا ہے پھر دھو کے ابالنا پڑتا او پھلانے کے لئے رکھا رکھا جاتا ہے نمک ڈالتے ہیں اس میں پھر صبح اٹھ کے اسے کوک کوکر میں پھر ابالا جاتا ہے پھر پھر اسے بنایا جاتا ہے پھر کڑھائی میں تیل ویل تڑکا زیرہ وغیرہ کے ساتھ تڑکا وڑکا لگا کے اسے اس کے مسالے کو تیار کرتے ہیں ہم پیاز ٹماٹر وغیرہ پیس پاس کے پھر اس کے بعد ہم اس سارے مسالوں کو بھوجتے ہیں پھر وہ پھر راجما کو پھر جو راجما ہم ابالے رہتے ہیں اس کو بند گیس سے بند کر کے اس کی سیٹی نکلنے تک انتظار کرنے کے بعد پھر ہم اس راجما راجما میں ہم رکھ دیتے ہیں پھر ہلانے کے بعد پھر دو تین سیٹی پھر سے رکھتے ہیں ہم